कहीं भी जाने के लिए सामान्यतः मैं कार स्कूटी या बाइक का उपयोग करता हूँ और मोस्टली का स्कूटी क्योंकि यह सिटी के बहुत सारे काम निपटाने के लिए ज़रूरी होती है जहाँ कारों का जाना संभव नहीं हो पता है जिसके कारण स्कूटी बहुत कामदायक होती है सामान लाने ले जाने के लिए और आस पास घूमने के लिए बाइक का उपयोग करता हूँ जिसमें दोस्तों की बाइक मिला कर हम लोग सब घूमने जाते हैं और लंबे सफ़र के लिए मैं कार का उपयोग करता हूँ क्योंकि ख़ुद की कार हो तो हम कहीं भी रोक सकते हैं कुछ भी प्लान चेंज कर सकते हैं और फ़ैमली के सभी व्यक्ति साथ में कार में आ जाते हैं अगर छोटी फ़ैमिली हो और अगर कार ज़्यादा हों तो ज़्यादा लोग भी जा सकते हैं और कार के लिए सबसे यादगार मेरे हिसाब से फ़ैमिली हमेशा साथ में रहती है और कार में हम दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं लंबी यात्रा में कार बहुत सहायक होती है जिसके कारण लंबी यात्रा बहुत आराम से निकल जाती है इसके अलावा कार के बहुत सारे फ़ायदे हैं सामान ख़ूब सारा आ जाता है आप कहीं भी किसी भी अचानक की स्थिति में निकल सकते हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं कार के